हैलो शाह् जी केह् हाल चाल ऐ ठीक नि महा शाह् जी फोन दित्ता तुसेंगी महाराज केह् करै दे तुस बड़े दिन होई गेआ फोन दित्ते दे हून पैसे घट्ट लैने महाराज तुस इन्ने दिन चार पंज दिन होई गेआ अज्ज महाराज केह् करै दे इन्ने दिन होई गेआ सगोंआ मैं फोन चाहिदा जरूरी यरा ओहदे कोला सत्त अट्ठ दिन होई गे तुसेंगी दित्ते दे अच्छा अच्छा कुसले धोड़ी होई जाह्ग ठीक महाराज केह् करै दे तुस तुस बी जाक्क ज़ुक्क बी भज्जे दा नुहाड़ा फ्ही सोची लैएओ तुस स्क्रीन किन्ने दी पौनी जी स्क्रीन किन्ने पौनी अच्छा कोई होर जाक्क शक्क नोुहाड़ा सारा किश ढिल्ला दिक्खी लैएयो अच्छा कवर शबर हैन नी पाई ओड़ेयो उसी तुस अच्छा पाई ओड़ेयो फ्ही अपने स्हाबें तुस अच्छा शैल करियै ठीक करी ओड़ेयो चाहिदा बड़े दिन होई गेआ दित्ते दे खरी खरी फ्ही